मूंखे जन धन जे अकाउंट जे बारे में जानकारी आहे इन सां ले लिंक थिए आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करायो वियो आहे इन सां गॾु की ताकी ग़रीबनि खे थोरो नीचे स्थर वारे माण्हू खे लाभ मिली सघे पैंशन न उहा डायरेक्ट पुॼी सघे या कोई लोन आहे जेको सस्ते में मुद्रा लोन आहे या ॿियो कोई जेको आहे उन खे उन खे फैसिलिटी मिली सघे या जेको बि उन जे खाते में पैसो डायरेक्ट वञिणो खपे त उहो उन में डायरेक्ट वञे पैसो उन खे की डायरेक्ट उन में काथे में बिचोलियो न हुजे और डायरेक्ट पैसो उन ते पुॼे और उन में ग़रीबनि खे इलाही तरह जो फ़ाइदो उहो उहो पुॼे थो उहो जंहिंसां की ग़रीबी रेखा वारा माण्हू ख़ुशि था थियनि उन खे जेतिरो बि फ़ाइदो मिले थो त उहो उन जे लाइ बढ़िया आहे और जेतिरो सरकारि ॾिए थी उहो डायरेक्ट ॾिए थी त उहो ॾाढो बढ़िया कम थी करे त उहो सरकारि जो कार्ज़ु साराहनीअ आहे